जी मैडम आईये बैठिये बताईये क्या दिखा सकती हूँ मै आपको जी बिलकुल मैम हमारी जो दुकान है वो शादी ब्याह के लिए जो गहने होते हैं उसी ज्वेलरी के लिए मशहूर है तो मै आपको अलग अलग तरीके से गहने दिखाती हूँ आप मुझे एक बार बताऐंगे की सोने के काम में देखना चाहते है गहने या फिर चांदी के काम में या डायमंड के काम में ठीक है यह देखिये मैडम ये नए नए डिज़ाईन के हमारे पास हार है ज्वेलरी में आपको हल्के में चाहिए या फिर भारी काम में चाहिए अच्छा बिलकुल सादे काम में चाहिए आपको ज्वेलरी जी तो ये देखिये ये चार से पाँच आइटम है हमारे पास इसमें आप देख सकते है इसमें अलग अलग तरीके का आपको काम मिल जायेगा कुंदन का काम मिल जायेगा और जड़ाऊ जो है उसका काम मिल जायेगा बहुत तरीके का इसमे काम हो रखा है बहुत मेहनत से कारीगरों ने यह बनाया है और अभी तो मार्केट सबसे ज़्यादा यही चल रहा है तो यह ज़रूर खरीदियेगा आप अच्छा अच्छा ठीक है ये दोनों हार तो मैं साइड करवा देती हूँ आपके खरीदने के लिए और जैसा आपने अभी मुझे अंगूठी का बताया तो अंगूठी डायमंड में दिखाऊँ या सोने चांदी के काम में दिखाऊँ आपको जी बिलकुल सोने में हमारे पास बहुत अच्छे डिज़ाईन हैं यह देखिये यह चार से पाँच आईटम मैं आपको दिखा देती हूँ सोने में और भी आइटम हमारे पास हैं जिसमें की बहुत अच्छा अच्छा काम हो रखा है बहुत सुंदर सुंदर कारीगरी हो रखी है तो यह वाली जो पाँचवे नंबर की अंगूठी है न यह एक बार देखिये आप यह देखिये कितना सुंदर डिज़ाईन है इसका आजकल यही चल रहा है ज़्यादातर लोग हमसे यही खरीदकर लेकर जाते है जी बिलकुल मैडम आपकी पसंद तो बहुत ही अच्छी है इसको तो ज़रूर ही खरीदियेगा आप आपके कुंदन वाले हार के साथ ये दोनों आइटम तो ज़रूर खरीद के लेकर जाइएगा आप क्योंकि सबसे ज़्यादा मशहूर यही है और सबसे ज़्यादा आप कही भी पहनेंगे न तो सभी लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे जी बिलकुल यह मैं एक साइड करवा देती हूँ यह ज़रूर खरीदियेगा आप और उसके साथ साथ पायलें मैं आपको दिखा देती हूँ आप पायलों के लिए कह रहे थे न यह चांदी के काम में हमारे पास चार से पाँच पायलें हैं जो की सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर आती हैं इसकी खरीददारी सबसे ज़्यादा होती है हमारे पास मैं आपको वही वही आइटम दिखाउंगी जो सबसे ज़्यादा खरीदते हैं लोग हमारे पास से यह देखिये यह भी बहुत ज़्यादा बिकती है हमारी सबसे ज़्यादा खरीदते हैं लोग इसको जी जी यह देखिए यह देखिये कितनी प्यारी लग रही है पायल ये ज़रूर खरीदिये आप ठीक है ठीक है यह आप खरीद लीजिये